السلام علیکم کیا مسئلہ ہے میرے آنکھ میں درد ہوتا ہے نہیں تو پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پہلے اتنا پریشانی ایرہ نہیں تھا نا ہاں آپ پڑھائی اوڑھائی کرتے ہیں نا تو دقت ہوتی ہے اور سر میں درد ہونے لگتا ہے تو اس لیے ہاں ہاں پہلے ایسے نہیں ہو رہا تھا جیسے پڑھائی کرتے ہیں نا تو اس ٹائم بہت درد ہوتا ہے اور سر میں بھی درد ہونے لگتا ہے اس کے وجہ سے زیادہ تر پریشانی ہوتی ہے پڑھائی میں نہیں نہیں نہیں بس پریشانی یہی ہے کہ درد ہونے لگتا ہے پڑھائی کے وقت اور کیا کہتے ہیں اس کے وجہ سے سر میں بھی درد ہونے لگتا ہے پرھائی تھورا کم مطلب نہیں پڑھنے کا من کرتا ہے پڑھنے سے درد ہوتی ہے نا اسی وجہ سے نہیں کچھ کچھ اچھا سا آپ دوائی لکھ دیں جس سے کہ میری جو پریشانی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اسی اس سے تو پہلے نہیں لگا تھا چشمہ او چشمہ لگانا ضروری ہے کیا